ऑनलाइन इस्कूली शिक्षा जो है चाहे वह कोचिंग में हो चाहे सरकारी विद्यालय का हो उससे कोरोना के समय में सरकार ने इसकी व्यवस्था की गार्जियन के साथ परिस्थिति हुई कि गार्जियन ने यह बड़ा सा मोबाइल खरीद के बच्चों को देना पड़ा उसको मज़बूरी थी लेकिन गार्जियन तो हर समय बच्चों के साथ तो नहीं रह सकता है उसका बहुत अधिक गलत प्रभाव पड़ा बच्चों पर कुछ प्रभाव मैंने यह नहीं कहता कि पूरा के पूरा गलत ही प्रभाव हुआ लेकिन अधिक से अधिक प्रभाव गलत हुआ कि बच्चे के हाथ में मोबाइल मिल गया वह अब पढ़ने के बजाय नाजायज़ जायज़ चीज़ जो मोबाइल पर आता है उसको देखने लगा उसका मन भड़कने लगा वह ना इधर उधर करने संगत फिर गलत हो गया मोबाइल के चलते लेकिन कहीं कहीं अच्छा भी हुआ कुछ बच्चे अच्छा किए जिस पर गार्जियन लोगों का नज़र अधिक रहा और कुछ बच्चे टैलेंट भी आए जो केवल अपना पढ़ाई के सिवा और कुछ नहींं सुनना देखना चाहते हैं लेकिन अधिक बच्चे के इस पर दुष्प्रभाव भी पड़ा है उससे कोई बढ़िया प्रभाव नहीं हुआ है मेरे नज़र में ऐसे अब हम लोग तो ग्रामीण इलाका में रहने वाले हैं तब इसमें तो अब बहुत कम लोग कम बच्चे ऐसे हैं जहाँ यह ऑनलाइन अपना बात व्यवस्था होता है लेकिन अक्सर जितना मालूम होगा जितना देखा उससे यही लगा कि इसका अच्छा प्रभाव नहीं है यह गलत प्रभाव अधिक बच्चे पर पड़ा